ہلو کیا آپ قادری ٹور اینڈ ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے آپ کے یہاں سے ایک کار بک کی تھی در اصل مجھے اور میرے اہل خانہ کو مسوری نینی تال وغیرہ گھومنے جانا تھا اور آپ کے ڈرائیور کو صبح سویرے تک آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں ہے اور میں اسے کال کر رہا ہوں لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا ہے کال اٹھا نہیں رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا ہے اور پہلے سے ہی ہم لوگ کافی لیٹ ہو چکے ہیں تو اچھا سر وہ بیمار ہے تو آپ ایسا کریں آپ کسی اور کار اور ڈرائیور کو بھیج دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ جا سکیں کیوں کہ پہلے سے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں جتنا جلدی ہو سکے سر آپ انہیں بھیج دیں پہلے سے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہیں اور کافی ویٹ کر رہے ہیں کافی انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ شکریہ سر جتنی جلدی ہو سکے آپ اسے بھیجیں